हमरा मौसममे ठंढा मौसम बढ़िआँ लागै छै किया तऽ रज़ाइमे रहूँ धूप सेकू जे की भोजन बनल बनायल भोजन मिलत ओहि समयमे भोजनो ख़राब नहि होइ छै किया कियाकि ओ भोजनके ऋतुके कारण ओ भोजन ख़राब नहि होइ छै भोजन बना जे दिनमे बना लियो ओ राइतोमे खा सकै छी जे खराबो नहि हेतै तऽ तबियतो ख़राब नहि हेतै कियाकि ख़राब भोजन खेलासॅं तबियत ख़राब होइ छै जबकि नीक भोजन खेलासॅं तबियतोंश नहि ख़राब होइ छै जबकि गरमी ऋतु गरमी मौसममे तबियत ख़राब हेबे करतै कियाकि भात बनेलिए सुबह भोरमे आ साँझमे ख़राब भए गेलै एहन बात ठंढामे नहि होइ छै कियाकि ठंढामे दिन भोरमे जे भात बनेलिए ओ राइतोमे खा सकै छी जबकि गरमीमे तऽ एहन नहि भए सकै यऽ आओर ठंढामे रज़ाइमे बैसल रहू धूप सेकू रज़ाइमे कोनो भी काज कए सकै छी जबकि गरमीमे पसीनामे भीगल रहू सभसॅं बढ़िआँ हमरा तऽ मौसम ठंढा लागै छै